जइसे दोकानदारीपर बात हँ दोकानदारी कएल जाइ छै जइसे कि अपना पासमे पइसा नहि छै तऽ जीविकासँ लऽ कऽ पइसा दोकानदारी करि सकलैए दोकानदारी करैके मतलब ई भेलै कि जइसे कि किछु पइसा लेली आओर फिर एक परसेन्ट बिआजके दरपर ओकरा सुदि करैत दोकानदारी आगू मुँहेँ बढ़ाबऽके कोशिशमे लागल रहै छै फिर भी ओकरा रिटर्नके एक परसेन्टके दरपर जतना ही जकरा जे अपना होइ छै सुविधा ओ रिटर्न कऽ दै छै रिटर्न करैत अपन जे काज छै से करै छै आगू मुँहेँके कोन चाहै छै कि हमर बेबस्था आगू नहि बढ़ै आगू बढ़बैत अपन जे काज छै से करैत रहै छै फिर भी बहुत आगू बढ़ा लै छै कतेक दोकानसँ कतेक फायदा होइ छै बिजनेसमे कतेक फायदा होइ छै से तऽ बिजनेस करै छै सएह आदमी जने छै फिर भी जे करै छै ओ तऽ जे ठीकसँ करबे करै छै कि कएल जेतै दोकानदारीमे एतेक बढ़िआँ काज छै कि जे आदमीके भाग साथ दऽ रहल छै ओ तऽ थोड़ासासँ बिजनेस करै छै तऽ लाखो करोड़ो कमा लै छै जे आदमीके भाग नहि साथ दै छै ओ बहुत कम भी भऽ जाइ छै फिर भी कि कएल जेतै जइसे कि तइसे चलि रहल छै जकर जइसन अपन भाग नसीब जइसन करि रहल छै ठीक छै दोकानदारी से तऽ बहुत बढ़िआँ बात होइ छै फिर भी अपना जे एक परसेन्ट सुदिपर जे रुपैआ लै छै ओकरासँ काज चला दै छै